اتّر پردیش کا خبر رساں میڈیا سماجی و ثقافتی امور کا احاطہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے مقامی خبریں مقامی مسائل جیسے کہ تعلیم صحت اور روزگار پر تفصیل سے رپورٹنگ کی جاتی ہے ثقافتی پروگرام ریاست کی ثقافت تیوہار اور روایات پر خصوصی پروگرامس اور رپورٹس پیش کی جاتی ہیں سماجی مسائل سماجی انصاف خواتین کے حقوق اور دیگر اہم مسائل پر تجزیے اور مباحثے پی پیش کیے جاتے ہیں پالیسی اور حکومت ریاستی حکومت کی پالیسیوں اور ان کے سماجی و ثقافتی اثرات پر رپورٹنگ کی جاتی ہے یہ سب چیزیں مقامی سطح پر عوام کو باخبر رکھنے اور اہم مسائل پر توجہ دلانے کی دینے کے لیے ضروری ہے